ہمارے علاقے میں روایتی كھیل كركٹ ہے زیادہ تر لوگ كركٹ ہی كھیلتے ہیں بچپن سے ہم كركٹ ہی كھیلتے دیكھتے آ رہے ہیں اور كركٹ ہی ہم كھیلتے ہیں اور كركٹ دو طرح سے ابھی كھیلا جانے لگا ہے ایک تو جو بڑا باؤنڈری كا ہوتا ہے جیسے عام طور پر ہم لوگ میچ میں دیكھتے ہیں ٹورنامنٹ ہو آئی پی ایل ہو ورلڈ كپ ہو یہ اور دوسرا جو كركٹ ہے ہم لوگوں كے یہاں كھیلا جاتا ہے وہ چھوٹے باؤنڈری كا جس میں ہوتا ہے كہ اگر آپ سكس ماریں گے تو آؤٹ ہو جائیں گے آپ كو جو مارنا ہے جیسے چوكا ماریں گے تو وہ بال جو ہے وہ باؤنڈری سے لگ كر جانی چاہیے ایسا نہیں كہ آپ ڈائریكٹ ماریں باؤنڈری پار كر دیے باؤنڈری سے ٹچ ہو كر ہی بال جانی چاہیے تب وہ آپ ایک رن دو رن لے سكتے ہیں اور اس میں جو بولنگ كا سسٹم ہے وہ یہ كہ نہیں دوڑ كر بولنگ كرے گا بلكہ ایک ہی جگہ پر كھڑے رہ كر ہاتھ ایسے گھما كر جتنی زور سے چاہے بولنگ كرسكتا ہے ہیں لیكن ایک ہی جگہ پر كھڑے ہو كر اور اس كی جو باؤنڈری ہوتی ہے وہ باؤنڈری چھوٹی ہوتی ہے